ہاں ہیلو جی بتائیں میں اِسماعیل بول رہا ہوں آئس کریم شاپ سے

اچھا اچھا جی ہاں ہاں آپ کا شُبھ نام جان سکتا ہوں کیا اچھا کہاں سے بول رہے ہیں آپ اچھا اچھا جی بتائیں جی بتائیں ہاں جی جی

ہاں سر ایک مکس فروٹ اِس وقت سب سے زیادہ چلنے والی اور سب سے لذیذ اور ٹیسٹی کہہ لیا جائے کہ مکس فروٹ ہے اور جہاں بھی جو بھی پارٹی ہوتی ہے تو وہاں دو تو ایک دم موسٹلی لوگ رکھتے ہیں مکس فروٹ اور پاستا یہ ایک دم مطلب مسٹ ہے ہاں دو لے جاتے ہیں اب اِس کے علاوہ وینیلا وغیرہ سب پُرانی ہو چُکی ہیں پر اُس کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے ہاں لیکن یہ دو چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں جی اچھا اچھا تو سر کوانٹیٹی کیا رہے گی کتنا چاہیے کہ آپ کو اچھا اچھا دس پاستا اور دس مکس فروٹ جی تو یہ کس تاریخ کو چاہیے سروس سے اچھا پچیس تاریخ کو چاہیے دِن یا رات میں جی ٹھیک ہے بہت اچھا تو آپ کا بندہ ہوگا کاٹنے کے لیے سرو کرنے کے لیے یا میں اپنے بندے کو بھیجوں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سر اُس کا چارج الگ ہوتا ہے جو بندہ جائے گا اُس کا چارج ہوتا ہے تو ریکویسٹ ہے کہ بھائی اُس کا جو چارج ہے وہ آپ دے دیجیے گا ہاں جی جی جی تو دس دس پیس ہیں میں نوٹ آگے نوٹ کر لیتا ہوں اور میرا بندہ لے کر کے آپ پچیس تاریخ کو شام دو یا تین بجے تک بالکل پہنچ جائے گا ٹھیک ہے سر تو سر ایک چیز یہ پوچھنا تھا کہ پیمینٹ کیسے کریں گے بائی کیش یا اچھا اچھا تو ٹھیک ہے تو جو بندہ جائے گا میں اُس کو بل بنا کر کے دے دوں گا اور آپ اُسی کو دے دیجیے گا ٹھیک ہے سر اور میں تو آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ ہماری شاپ پہ آئیں اور بھی بہت سے آئٹم یہاں پہ ہیں کم سے کم ایک نظر اُسے بھی دیکھ لیں آپ آپ مؤ سے بول رہے ہیں نہ مؤ میں کہاں کس جگہ سے اچھا اچھا ہاں تو مؤ میں مجھ کو جہاں تک اُمید ہے کہ جب بھی شادی وادی کا فنکشن ہوتا ہے تو اکثر آڈر مطلب مؤ سے آتے ہیں ہاں تو خیر چلیے بڑی خوشی ہوئی نہیں سر ابھی برانچ نہیں لیکن پلان ہے برانچ کھولنے کا کیونکہ زیادہ آڈرس مؤ سے آتے ہیں آ رہے ہیں اِس وقت تو اب دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہاں ایک برانچ ہونا ضروری ہے اب اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگا کہ اگر آپ کے آس پاس میں کسی کو ضرورت ہوگی تو آپ پلیز اُن کو انفارم کر دیجیے گا میری شاپ کا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت شُکریہ تھینک یو سر